हमारे भारत में प्रमुख राजनीतिक दल मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो महंगाई बढ़ा दिए बरोज़गारी ले आए हैं और नेता तेजस्वी जी बहाली टीचर का करवाए हैं आशा का नहीं पेमेंट बढ़वाए हैं ना ही का पेमेंट बढ़ा ना ही जीविका दीदी का पेमेंट बढ़ाया बराया भारतीय नेता लाजपा भाजपा बी जे पी सिर्फ यही करते रहते हैं और हम लोग यही चाहिए कि कोई भी नेता चाहे जो नेता हमारे भारत का विकास करे ताकी चाहे बी जे पी रहे चाहे भाजपा रहे चाहे लोजपा रहे चाहे अर जे डी रहे उससे कोई दिक़्क़त नहीं है हमारे यहाँ का नेता भी नीतीश कुमार जी थे बिहार के मुखमंत्री मगर कुर्सी के लिए वह लड़ते लड़ते अब बी जे पी में जाते हैं बी जे पी से आर जे डी में आते हैं विकास कुछ बिहार में हो नहीं रहा है हमारे ज़िले में हमारे ज़िले में अदालतें है मगर अब सही से अदालत में सही निर्णय नहीं हो पाता है जिसकी लाठी उसकी भैंस पैसे से जिसके पास पैसा है उसी के पक्ष में निर्णय लिया जाता है और सही का सपोट नहीं किया जा सही आवाज़ उठाने पर उसे लोग दबा दिया जाता है मोदी जी जीते तो महिलाओं के प्रती कम से कम नौकरी बहाली निकलवाते हम लोग ख़ुद हम लोग पढ़े लिखे बेरोज़गार हैं इसे कम पैसे में लोग मजबूरी बस काम करते हैं बिहार में नौकरी की व्यवस्था होती बहालिया आती है तभी तो बच्चे एग्जाम देते हैं एग्जाम में बैठते एग्जाम पास करते इससे मेरी सबकी आर्थिक स्थिति ठीक होती तो हमारा परिवार बिहार आगे होता बिहार आगे होगा तो भारत ऑटोमेटिक अच्छा होगा तो यहाँ नेता कुर्सी की लिए ही लड़ते लड़ते वे अपना समय व्यतीत कर देते हैं हैं हमारे ज़िले के हैं उजी नारायण आदमी बने ज़िला परिषद वो भी जीतने के बाद जाकर हाजीपुर में ख़रीदकर ज़मीन ख़रीदी घर बनाकर आराम से कोई विकास का काम नहीं हो रहा हमारे विधानसभा में भी सही निर्णय नहीं लिया जाता है नहीं वो लिया जाता है हमारे गाँव में भी कोई विकास का प्रोग्रेस नहीं होता मुखिया का फण्ड आता तो काग़ज़ की बदोलत काम होता है मिट्टी का भी काम होता है काग़ज़ का बदौलत होता है मनरेगा का काम होता है शौचालय का भी काम हर इंद्रा आवास होता है इस ज ग़रीब को ज़रूरतमंद को इंद्रा आवास दिया जाए कोई भी नेता हो गाँव के माध्यम से डायरेक्ट भेरिफिकेसन करवाए जिसको मिलने उपियोग है उसे इंद्रा आवास तुरंत करवाया जाए करवाया जाए जिससे ताकि यह भविष्य में के हर हर को रहने के लिए छत रोटी और कपड़ा मकान किसी की कमी ना हो हमारे बिहार में और हमारे भारत का यही हम लोग के लिए उज्जवल भविष्य बनाएगा इससे यह होगा कि हम लोग का भारत बहुत ऊँचाई की शिखर पर जाएगा क्योंकि हमारा बच्चा भविष्य बदलेगा और मेरे बच्चे से ही बिहार बदलेगा और बिहार से ही भारत बदलेगा हम महिलाओं को सशक्त बनाइए हमारे बच्चों को सशक्त बनाइए चाहे जो कोई भी नेता हो सही और ग़लत का जाँच करवा कर तब निर्णय लेकर तब कोई काम करवाए यह हमारे से अनुरोध है कि हमारे यहाँ कोई भी काम हो तो सही तरीक़े से करवाया जाए अभी अक्सर काम होता है काग़ज़ पर सिर्फ पैसा लो काम करो गए अगला लोग ही अगला जो ऊपर कुर्सी पर बैठे वही दलाल बैठा हुआ है इसलिए हमारे भारत का विकास नहीं हो रहा है वहाँ से परियोजना आती है यहाँ दलाल के प्रति जाते जाते ख़त्म हो जाती है